हेलो हँ हम बोलै छथिन फ्रीडम फाइटर के छथिन फ्रीडम फाइटर

अच्छा ह्म्म ह्म्म ह्म्म

फॉर्म तऽ भरि देने छी फॉर्म तऽ भरि देने छी हमसभ फॉर्म भरि कऽ दौड़ैत छी हमसभ डेलीके डेली अच्छा अच्छा

हँ तऽ एहि बेरी फॉर्म निकालिए लेबै केनाहितो ने केनाहितो अच्छा ह्म्म अच्छा

ह्म्म सुबह सुबह दौड़य के लेकिन होतै ह्म्म आर्मीमे भर्तीके लेल ह्म्म आ आर्मीमे भर्ती होइके लेल सुबह सुबह दौड़ैके पड़तै बहुत मेहनत करैके पड़ते ने

ह्म्म ह्म्म इएह हमरा आइसँ बहुत लगनसँ बहुत जिज्ञासासँ बहुत बढ़िआँसँ सभके जैसेकि महात्मा गाँधी शहीद भेल रहथिन पण्डित जवाहर लाल नेहरू ईसभ जे यए फ्रीडम फाइटर बनैके यए ह्म्म

अइसे तऽ हमनीके हाइट कम न हइ हाइट लगभग पाँच फिट नओ इंच हाइटमे सीनामे सिर्फ दौड़ खाली निकालयके हइ फार्म तऽ वैकेन्सी हइ ने फॉर्म तऽ हम भरि देने छी लगभग ह्म्म फॉर्म भरि देने छी लगभग जनवरीमे दौड़य जायके हइ जनवरीमे दौड़ अपन पूरा मेहनत आओर लगनसँ काम करैके हइ जनवरीमे दौड़ पूरा करयके हइ जनवरीमे दौड़ ई ठण्डमे ठीक ठीक